آج کے وقت میں دیکھا جائے تو کسی بھی چیز سے با خبر رہنے کے لیے سب کے گھر ایک نیوز پیپر آتا ہے اب وہ نیوز پیپر کسی بھی زبان میں ہو سکتا ہے ہندی انگلش ہندی مراٹھی سنکرت تامل یا وغیرہ وغیرہ تو جیسے ہی آپ صبح اٹھتے ہیں تو سب سے پہلے آپ کچھ وقت جو ہے اخبار کو ضرور دیتے ہیں آپ چاہیں تو آپ کھیل کودوں کی تازہ ترین خبریں حاصل کریں یا آپ دیکھیں گے تو فلم ہے آپ دیکھیں گے تو پالیٹکس آپ دیکھیں گے تو دوسرے اور بہت سے مرا مراحل ہوتے ہیں جن سے آپ باخبر ہوتے ہیں تو کھیلوں کی تازہ ترین خبروں سے میں ایک تو یہ ہے ذریعہ بنتا ہے میرا کہ اخبار میں نا پڑھتا ہوں تو اس سے جو ہے ہمیں مطلب یہ کہ کون کون سے کھیل کود ہمارے آپ پاس ہو رہے ہیں کون کون سے کھیل کود کس کس طرح سے آگے بڑھ رہے ہیں اور کون کون سے لوگ ہیں جو کسی ایک پرٹیکولر کھیل میں آگے بڑھ رہے ہیں تو وہ سب باتیں اور ہمیں حاصل ہوتی ہیں اس کے علاوہ آپ دیکھا جائے کہہ سکتے ہیں کہ آپ کن کھیلوں اس کو فالو کرتے ہیں تو میں بیسیکلی دیکھا جائے تو میں فالو کرتا ہوں کرکٹ کو کیونکہ اس کے علاوہ میں ہاکی کو بھی فالو کرتا ہوں کیونکہ میں ہاکی خود کھیلا ہوا ہوں میں نیشنل لیول پہ دو بار تین بار ہاکی کھیلا ہوا ہوں تو ایک تو ہاکی کو پسند کرنے کا میرا یہ وجہ ہے اور دوسری وجہ یہ ہے کہ ہمارا نیشنل گیم ہے تو مجھے ویسے بھی ذاتی طور پر بھی یہ کھیل زیادہ پسند ہے لیکن میں کرکٹ کو بھی زیادہ دیکھنا زیادہ پسند کرنا بہتر سمجھتا ہوں کیونکہ کرکٹ سے ایک ذاتی لگاؤ سا ہے ایک تو ہم یہ ہے کہ بھلے گلی کرکٹ سہی یا چھوٹے موٹے کھیل کود سہی ہم خود کرکٹ کو سب سے آسان طریقے سے کھیل سکتے ہیں اور سب سے آسان طریقے سے جو ہے اپنا کھیل کے ذریعے اپنی صحت کو بھی بنا سکتے ہیں اچھا کھیل کود میں آپ دیکھیں تو سب کا اپنا اپنا نظریہ ہوتا ہے کسی کو کچھ پسند ہوتا ہے کسی کو کچھ پسند ہوتا ہے تو جیسے میں نے آپ سے کہا کہ میں کرکٹ اور ہاکی دو گیم فالو کرتا ہوں تو کرکٹ جو ہے ایک تو یہ ہے کہ کھیل بہت اچھا ہے اس وجہ سے فالو کیا جاتا ہے لیکن ایک وجہ یہ بھی ہے کہ جب آپ کسی کھیل کو مسلسل دیکھتے ہیں مسلسل کھیلتے ہیں تو کوئی کھلاڑی یا کسی کھلاڑی سے آپ کا ایسا اٹیچمینٹ ہو جاتا ہے ایسا تعلق سا بن جاتا ہے کہ آپ اس کی بنا پر اس کھیل کو پسند کرنے لگتے ہو تو آپ دیکھو گے کہ آج کے وقت میں آپ بہت سارے جو ینگسٹر ہیں جو بچے ہیں جیسے مان لیجیے جو بارہ سے بیس سال کی ایج میں ہیں بارہ سے اٹھارہ سال کی ایج میں تو ان سے آپ کسی بھی ان سے جب آپ معلوم کرنا چاہتے ہو تو وہ کرکٹ کو پسند کرتے ہیں زیادہ تر اچھا کرکٹ کو وہ پسند کرتے ہیں ایک تو یہی وجہ ہے کہ کھیل کی وجہ سے لیکن ایک وجہ آپ اور دیکھیں گے کہ تو انہیں آج کل کئی کھلاڑی جو ہیں ماشاء اللہ بہت پسند ہیں جیسے کہ آپ دیکھیں گے تو کرکٹ میں انہیں وراٹ کوہلی تو آپ معلوم کریں کسی بچے سے تو وہ کہیں گے کہ میں وراٹ کوہلی کو پسند کرتا ہوں اب انہیں چاہے بچوں کو یہ پتہ نہیں ہو چاہے وہ وراٹ کوہلی کس ٹیم میں ہے کون کھلاڑی ہے کیسا کھیلتا ہے لیکن وہ وراٹ کوہلی کی وجہ سے کرکٹ کو پسند کرتے ہیں تو ایسے ہی بہت سی وجہ ہوتی ہیں کسی کھیل کو پسند کرنے کی یا کسی چیز کو پسند کرنے کی لوگ اسے کھیل کو جوڑ دیتے ہیں کھیل سے لوگوں کو جوڑ دیتے ہیں تو یہ سب معاش چلتا رہتا ہے